जँ कतौ घूमैके हमरा मौका भेटत तऽ हम चाहब पहाड़ दिस जेनाइ हम कहियौ पहाड़ नहि देखलहुँ आ ताहि लेल हमरा इच्छा छलै जे जँ कतौ घुमि सकितहुँ तऽ पहाड़ देखै लए जैतहुँ ओहिमे बेसी कश्मीर या कोनो आर पहाड़ी इलाका हमरा अपना दिस एट्रैक्ट करैया तऽ हम जैतहुँ एहिसे तऽ हम कतौ जेबाके किआकि हमरा घुमै फिरैके बेसी शौक नहि रहल कहियौ तऽ एहि सऽ बेसी हम कतौ जेबाक इच्छा नहि रखैत छी तऽ हम कतौ नहि घुमितहुँ